ہم کھیلوں کی تازہ ترین خبروں اور واقعات سے بہت اچھی طرح سے با خبر رہتے ہیں اس کے لیے ہم سوشل میڈیا پر اور دوسرے چینلجس کو فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور پل پل کی خبریں ہم حاصل کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر طرح کی خبریں موجود ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہم ان خبروں اور واقعات کو کھیلوں کی تازہ ترین واقعات سے با خبر ہو جاتے ہیں ہم زیادہ تر کرکٹ اور فٹ بال کھیلنا اور ان کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ کرکٹ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مشہور کن کھیل ہے اور اس کی جسمانی فوائد بہت زیادہ ہیں